अठावीह जून उणिवीह सौ छातालीह नव जूलाए उणिवीह सौ छाएतालीह सतरीं अप्रेल उणिवीह सौ सतहठि वीह नवम्बर उणिवीह सौ उणहतरि पहिरीं जनवरी उणिवीह सौ चोहतरि